म्हाका दिसता की गोंयच्या ट्रायबल कम्युनिटी म्हणजेच आदिवासी समुदायाचो इतिहास तांकां कळपाक जाय हो जाग्यार पडपाक जाय देखून कितल्याश्यांच फावटीं हांवें सरकाराच्या वेग वेगळ्यां खात्यांनी उलो मारलो तरी पूण तांगेलो ज्या तरेन आदार मेळपाक जाय तसो तो आदार मेळना आनी हो वावर पुराय करपा खातीर म्हज्यान जाता ते भाशेन हांव वेगवेगळ्यां गांवांनी वयतात त्याच बरोबर जाणट्यां कडेन उलयतात आनी खंयच्याय लायब्ररी गेलो जाल्यार पयलींच्यो गजाली आदिवासी समाजा बद्दल कितें मेळटा हाजी जाणविकाय करून घेवपाचो सदांच म्हजो यत्न आसा आनी ह्या खातीरूच म्हाका ही गजाल प्रविण प्रवृत्त करता की ह्या समुदायाचो इतिहास त्या समुदायांतल्या मनशाक चड जाणां आसतलो बाकिचो मनशान जर तर हो इतिहास बरोवपाचो यत्न केलो जाल्यार ताका तो समुदाय पयलीं समजून घेवचो पडटलो आनी ताज्या उपरांत समुदायाचो विशय समजूपा खातीर ताका वावर करचो पडटलो पूण आमी जर काम केलें जाल्यार एक पावल कमी मारूनच हें काम जावं येता अशें म्हाका दिसता